हिन सुवाल जो त मुंहिंजो इलाही फ़ेवरेट मुंहिंजो इलाही पसंदीदा उत्तर निकिरंदो छो त मूंखे तैराकी इलाही पसंदि आहे मूंखे तैराकी हेतिरी सुठी लॻंदी आहे कि मां जेतिरो समय निकारी सघंदी आहियां मां होतिरो समय निकारंदी आहियां छो त मुंहिंजी स्कूल में असांजे एरिया में असांजे घर जे पास तैराकी जी इलाही सुठी क्लासिस न हलंदी हुयूं जंहिंजे करे स्कूल जो समय में स्कूल टाइम में मां सिखी न पायमि लेकिनि हाणे मां कॉलेज कॉलेज बि मुंहिंजो थी वियो मुंहिंजी पढ़ाई पूरी थी वेई लेकिनि हाणे मूंखे पतो पियो कि मुंहिंजे घर जे पास त न लेकिनि घर सां इलाही परे आहे हिकु क्लास हलंदी आहे तैराकी जी त मां हुते पतो कयो मां हुते तैराकी सिखण वेई हुअमि त मां टे साल मूंखे हिन टे तीसरो साल आहे मां ही न कयां थी तैराकी त हर गर्मी जे छुटियुनि में टे महीने लाइ मां लॻातार सुबुह छह खां सते तैराकी सिखी करण वेंदी आहे हिन साल गर्मी चालू थी वेयूं आहिनि क्लासिस तैराकी जी बि चालू थी वेई आहिनि त मां मंडे सां यानि कि कल्ह सां मुंहिंजी क्लासिस चालू थियण वारी आहिनि छो त मां ॻल्हाए आही आहियां हाणे कल्ह सुबुह छह सां सते डेली संडे छॾे करे मां रविवार खां छॾे करे मां ह रोज़ु डेली टे महीने लाइ वेंदमि तैराकी सिखणु त मां ॿ सालनि सां करां थी इहे मुंहिंजो टे तीसरो साल आहे त हर ॾींहुं मां समुझी वठो कि संडे छ्ॾे करे हिकु कलाक मां कढी वठंदी आहियां तैराकी जे लाइ त मां टे महीना जो कि गर्मी जा थींदा आहिनि हुनजे हुन में मां तैराकी सिखंदी आहियां और ॿीं सभिनी खां महत्वपूर्ण ॻाल्हि त इहे आहे कि हिन सां मूंखे हिकु रिसपॉंसिबिलिटी हिकु ज़िमेदारी थी वेई आहे कि मूंखे सुबुहु उथिणो ई उथिणो आहे हीअं असां थींदा न कि आलस अचे थो माण्हू सुबुहु न उथे थो देर सां उथे थो त हाणे मूंखे सुबुहु वञिणो हूंदो आहे छह लॻे त हुन खां करे मां सुबुहु पंजे लॻे उथी वेंदी आहियां हाणे हाणे त उथंदमि कल्ह सां छो त कल्ह सां मुंहिंजी आहे तैराकी जी क्लासिस आहिनि कक्षा आहिनि त हिन करे हिकु असांजो मथो मुंहिंजे मथो हिकु ज़िमेदारी बि आहे सुबुहु जल्दी उथिणो आहे हाणे माण्हू जल्दी उथंदो त राति में जल्दी सुम्हंदो त हिन सां हिकु बॉडी जो सही ढंग सां पूरी रोज़मर्रा जी ज़िंदगी हलंदी रहंदी आहे त इलाही सुठो आहे और ज़िंदगी में हिकु माण्हू खे तालमेल बिठाईंदो आहे असांजी अगरि लाइफस्टाइल आहे असांजी ज़ मतलबु ज़िंदगी आहे उहो ग़लति ट्रैक ते हली वेई आहे माण्हूअ जो कोई रूटीन न आहे कोई दिनचर्या न आहे त हिन सां माण्हू मुंहिंजी मां पंहिंजी ॻाल्हि कयां थी त दिनचर्या हिकु बार पूरी लाइन ते अची वेंदी आहे हर चीज़ जो शेड्यूल टाइम थी वेंदो आहे त मुंहिंजे लाइ त तैराकी त इलाही सुठी आहे मूंखे इलाही मज़ो ईंदो आहे तैराकी करण में त और इहे त अहिड़ी शइ आहे कि हर माण्हुनि खे करिणी खपे छो त तैराकी हिकु शौक़ु न आहे इहे त ज़िंदगी जी ज़रूरत आहे छो त ज़रूरत हिन लाइ आहे माण्हू काॾहें वञे थो पाणी वारी जॻह ते आहे समुंद्र जे किनारे वञे थो त माण्हूअ खे करिणी ख मतलबु इअं न अचिणी खपे करण इहे न आहे कि माण्हू पाणी में डुबी वियो है न त इहे इलाही ज़रूरी आहे और सभिनी खे जेतिरो थी पाए जेतिरो जंहिं सां उहो थी सघे खणिणो खपे